हाँ नमस्ते मैम बोलिए क्या चाहिये आपको कपड़ा है बच्चे का और बताइये किसको किसको चाहिये कितने छोटा है या बड़ा है

चलिए ठीक है और अपने क्या लेंगी कपड़ा

अच्छा लेट ही मिलते कैसे कैसे लेंगे आप कपड़ा मतलब महंगा चाहिये या सस्ते में

चलिए ठीक है

अच्छा दूसरा कपड़ा चाहिये चलिये ठीक है ये ये आपको साड़ी पसंद है वही दो हजार है ये आप लगेगी आप पहनेंगी तब तो अच्छा दिखे न अच्छी साड़ी में क्या आजकल क्या महंगाई बढ़ गई है न तो बताइये हमें नहीं मिलेगा तो वो तो मिलता है हम लोग को हाँ और दो लोगों को कपड़ा नहीं चाहिये

चलिये हाँ सब कुछ है हमारे पास शेरवानी है लहंगा है सब कुछ है हमारे पास महंगा सब आ रहा है पाँच सौ पाँच रुपया तो ये पन्द्रह सौ का है ठीक है मैम आपको जो बारे मे बता देंगे तो हम तय करके भिजवा देंगे चलिए ठीक है ओके बाय